हमरा सङ्गे पिछला साल बहुत बड़का घटना भऽ गेल इक्जामे टाइममे हमर बहुत ज्यादा तबियत खराब भऽ गेल जेकि हमरा ओहि तबियत खराबकेँ लऽ कऽ हमरा बहुत दौड़ भाग करय पड़ल हमरा इलाज चलल पटनासँ आओर ओहिमे हमर इक्जाम सेहो छूटि गेल आओर हमरा एहि बातके बहुत दुःख यए कि हमर इक्जाम छूटि गेल हम एक साल सेहो पछुआ गेलहुँ आओर ई घटनासँ हमर एक साल बरबाद चलि गेल आओर हमर तबियतमे सुधार आयल लेकिन इक्जामके बाद सुधार आयल हमर इक्जाम छूटि गेल टाइमपर नहि भऽ पायल तैँ हम एक साल पछुआ गेलहुँ हमर दोस्तसभ आगे बढ़ि गेल आओर हमरा ई घटना बहुत किछुसँ पीछा रहि गेलहुँ हम आओर हम चा हमरा ई तबियत खराब सँ बहुत दिक्कत भेल हम बहुत बेचैन रहैत छलहुँ हमर तबियत बहुत खराब रहैत छलय ताहिसभसँ लए कऽ हम इक्जाम नहि दए पयलहुँ पढ़ल लिखल हमर सभटी रहि गेल ओनाही आओर हम चाहलहुँ जे हम टाइमसँ अपन परीक्षा दए दी अपन आगे बढ़ी पढ़ाइ करी लेकिन से नहि भेल हमर मोनक बात मोनेमे रहि गेल हमरा टाइमसँ परीक्षेके टाइमपर हमर तबियत खराब भऽ गेल आब तबियतके तऽ कोनो ई नहि छै कखनहु खराब भऽ सकैत छै तऽ इएहसभ लऽ कऽ सभके साथमे चलैत हुए हमर इक्जाम फेर आब आगे पढ़ाइ शुरू कयलहुँ हन आब आगे देब लेकिन एक साल हमर बरबाद चलि गेल तऽ हम चाहै छी आब हमर ई साल सही जाय आओर हम ठीकसँ रहौँ हमरा सङ्गे बहुत बड़का ओ घटना भऽ गेल जेकि हम जकराकि याद करय नहि चाहै छी हमरा ओ चीज फेर हमरा नहि आबय आँखिके सामने किएकि हम बहुत दिक्कतमे पड़ि गेल छलहुँ तैँ दुआरे हम चाहै छी जे हमेशा एना ही रहूँ खेलैत कूदैत रहूँ पढ़ैत लिखैत रहूँ आओर हमरा तबियतमे सुधार रहए ताकि हमरा फेरसँ दौड़ भाग नहि करय पड़ए आओर इएहसभ आब इक्जाम देब तब आगे देखियौ की होइत छै